حالیہ برسوں میں اگر سیاست کی بات کی جائے تو اس میں بہت طریقے سے اضافات ہوتے ہیں رہتے ہیں اور اس میں بہت ساری کامیابی دیکھی اور پائی جاتی رہتی ہے اور یہ ہماری کمیونٹی کو بہت طریقوں سے متاثر کرتی ہے خاص طور پر سیاست کے نظریے سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں بہت سارے ایسے وسائل نظر آتے ہیں جس پہ بہت سارے ایسے وسائل نظر آتے ہیں جوکہ پرانے زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے اور اسی طریقے سے سیاست کی جو اصل مقصد ہوتی ہے اس میں بہت ساری کمائی پائی گئی ہے اور جو کمی پائی گئی ہے جو اس کے اس کی تاریخ ہوتی ہے اور اس جو اس کا فلسفہ ہوتا ہے ان ساری چیزوں میں سیاست کے اندر کمی پائی جاتی ہے لیکن ان میں سب سے زیادہ سب کے باوجود سیاست سیاحت ایک ایسا فن اور ایک ایسی چیز بنتی جا رہی ہے جو ہماری کمیونٹی کو بہت طریقوں سے متاثر کرتی ہے اس سلسلے میں مسلسل ہماری حکومت اور ہمارا معاشرے کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بہتری لائی جا سکے اور جو بھی سہولیات فراہم کی جا سکے ممکن ہو اس کے لیے ہم کوشش کریں